मार्शल आर्टमे जँ हम बात करी मानसिकताके तऽ हम एहिमे कहि सकै छी जे मनुष्य जहन अपनाकेँ कतौ घेरा जाइ छथि जहन मनुष्य जहन अपनाके असहाय महसूस करै छथिन तखन जे हुनकर अन्दरके मानसिकताके बंधन हम अहाँकेँ बता रहल छी जे तखन जे हुनकर अन्दरके बेचैनी रहै छै जे हुनका लागै छनि जे जँ हमरो शरीरमे ताकत रहितै जँ हमहूँ ई मार्शल आर्टके ट्रेनिंग लेने रहितौं वा एकर जानकारी रहितै ने ई आधुनिक व्यवस्थाके जे हमरो ट्रेनिंग भेटल रहितै तऽ हम एकर उपयोग कए कऽ आओर ओ जे असहजता जँ कतौ कहबे केलौं जे सड़क एखन रोड रोबरी होइ छै सड़क पर असहाय महसूस करै छथि ओ दू चारि टा लड़का जखन हुनका घेर लैत छनि तऽ तखन हुनकर अन्दरके जे जाहि बातके अहाँ दर्शन कहि सकै छी मानसिकतामे मानि लिअ कहि सकै छी हुनकर अन्दरके जे तखनका बेचैनी होइ छै ओ बेचैनी ओहि कालमे ओकरा उद्वेलित करैत छै कि जे नहि जँ शरीरमे ताकत रहितै हमहूँ जँ ई मार्शल आर्टके मार्गदर्शन लेने रहितौं ट्रेनिंग लेने रहितौं तऽ हम एकरा जे छै से एकरो पछारि कऽ एकरो मारि कऽ एहिसँ हम निकैल सकैत रही लड़कीलोकनिमे खास कए कऽ तऽ एखन एकर देखल गेल छै जे जे लड़की बहुत पूर्वमे असहाय रहय ओ आइके डेटमे एहि मार्शल आर्टके ट्रेनिंग लएकऽ से काफी लड़कालोकनि पर या वा अपना कऽ सुरक्षा के कवच ओ ओहि बातकेँ मानि रहल छथिन एतऽ अहाँकेँ एकटा हमरा प्रश्न जे नहि बुझयमे आबि रहल यऽ जे मार्शल आर्टमे कोन कोन चीज बदलि गेल तऽ हम एहिमे अहाँकेॅं कहि सकै छी जे पहिने एतऽ मल्लयुद्ध होयत रहय पहिने बलक प्रयोग होयत रहै पहिने लाठी लोकक सहारा लैत रहय लेकिन आब एकरामे आधुनिकता जे आबि गेल छै तऽ ओहि तहत लोक एकरा से उपयोग मे लऽ रहल छथि